जय झूलेलाल कॾहिं कॾहिं रस्तनि में बोर्ड लाइट न हूंदियूं आहिनि त ट्रॅवलींग रस्त्र यात्रा करण में दिक़त थींदी आहे कॾहिं कॾहिं गुगल मॅप बि न हलंदी आहे कॾहिं कॾहिं शेहरनि जा नाला बि साॻिया हुंदा आहिनि ऐं कॾहिं किथे रोड लाइट न हूंदी आहे ख़ासिकर राति जे समय में त तॾहिं थोरी दिक़त ईंदी आहिनि कॾहिं कॾहिं कच्चा रस्ता हुंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं कोई ॿुधाइण वारो बि न हूंदो आहे छोकी नओं शहर हूंदो आहे त जामु माण्हुनि खे उहो कट रस्तो बि न ख़बर हूंदो आहे अहिड़ियूं दिक़तूं ईंदियूं आहिनि त हुन महिल असांखे थोरो स समुझी करे ॾिसी करे हलिणो पवंदो आहे छोकी नओं शहर हूंदो आहे त पुछी पुछी करे या कंहिं खां पंहिंजी गुगल मॅप हलाए करे कंहिं खां दुकानदारनि खां पुछी करे या कंहिं खां पुछी करे असांखे रस्तो ॻोल्हे करे पंहिंजी मंज़िल ते पहुचणो पवंदो आहे